हमारे यहाँ त्योहारों पर भगवानों की पूजा की जाती है और उनके साथ साथ ही पकवानों में खीर हलवा गाजर का हलवा दमालू मटर पनीर दाल चूरमा बाटी मोदक और जलेबी समोसा दही बड़े पूरी दही रबड़ी और जलेबी फाफड़ा रसमलाई इस्पंजी छेना रसगुल्ला ठगना असरोठ की मिठाई मोदक मिसल पाव मक्के दी रोटी और सरसों दा साग कोसा मगसो ढोकला रोगन जोश पोंगल पतिता खरो लिट्टी चोखा धाम ऊथा रेकुलु बिरथानी रखवी आपुली भट्टे का पीस अप्पम जदोही कांग सोई पूरन पोली थुकपा मोमोज बिसी वेल छेना फोड़ इडली डोसा और साम्भर इसके साथ साथ ही पकौड़े और पकौड़ों के साथ साथ चटनी और परांठे